میرے پسندیدہ کھانوں میں جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ مجھے بٹر چکن پسند ہے اور جو بٹر چکن پسند ہے وہ موئے ایک گھر کے پاس ہی ایک ہوٹل ہے ستیم ہوٹل وہاں کا بٹر چکن پورے شہر میں سب سے اچھا بٹر چکن ہوتا ہے جوکہ مجھے سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے میں اکثر وہاں پر کبھی کبھی مہینے میں وہاں پر بٹر چکن کھانے جاتا ہوں اس کے علاوہ میرے گھر سے تھوڑی دور ہائیوے پر ایک ڈھابا ہے نیتال ڈھابا نیتال ٹورس ڈھابا جس کا پنیر بہت اچھا ہوتا ہے وہاں پر پنیر کی الگ الگ ڈشیز ملتی ہیں اس میں مجھے سب سے زیادہ اچھا ہانڈی پنیر لگتا ہے اور یہ ان کا فیوریٹ ڈش بھی ہے ریسٹورینٹ کی فیوریٹ ڈش ہے ہانڈی پنیر جو مجھے سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے اس کے علاوہ میرے گھر سے تھوڑا ہی دور کباب ایکسپریس ہے جہاں کی سیخ کے کباب بہت بڑھیا ہوتے ہیں خانہ خزانہ ریسٹورینٹ کا کباب پراٹھا بہت اچھا ہوتا ہے اور میرے گھر کے تھوڑی ہی دور پر مشکل سے دس منٹ کی دوری پر ایک مٹھائی کی دکان ہے وہاں پر مجھے رس ملائی کھانا بہت پسند ہے سب سے میری فیوریٹ جو مٹھائی ہے وہ رس ملائی ہے انہیں کھانوں کو میں کھانا پسند کرتا ہوں اور میں بہت کھانا انجوائے کرتا ہوں شکریہ